وعلیکم السلام جی میڈم بولیے جی میڈم بولیے جی میڈم جی میڈم جی اچھی بات ہے میڈم اچھی بات ہے میڈم میں ان کے والد صاحب سے پوچھ کر بولتی ہوں آپ کو اور میرے اتنے اہل اخراجات نہیں ہیں میرے پاس جی میڈم اچھی بات ہے میڈم اچھی بات ہے میں دو گھنٹے میں بتا دوں گی اچھی بات ہے ٹھیک ہے میڈم ٹھیک ہے اللہ حافظ